हेलो आशीर्वाद होटलसँ बाजि रहल छियै हमरा बचियाके आइ जन्मदिन छै ताहिके लऽ कऽ हमरा पन्द्रह गो टेबुल खाली बुक कराबयके अइ आओर नओसँ दस बजेके बीचमे हमरासभके चायके ऑफर आओर नाश्ताके ऑफर करयके छै तऽ आबिके हमसभ ओहिके लेल उपस्थित होयब अपने हमर टेबुलके आरक्षित कऽ देब